ویسے تو ہم صبح تو نہیں دوڑتے نہ ہی شام میں دوڑتے ہیں ہاں شام کو تھوڑا تیز کھانا کھانے کے بعد ہم تھوڑا تیز تیز چلتے ہیں تقریباً ایک ڈیڑھ کلو میٹر ہم چلائی کرتے ہیں کیونکہ شام کو ٹہلنا تھوڑا ضروری ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد جس سے کہ آپ کی صحت بنی رہتی ہے اور جسم میں خون کا دوران بھی صحیح رہتا ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رات کو یا صبح کو تھوڑا دوڑیں یا تھوڑا تیز چلیں کیونکہ یہ چیز صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور ہم اس چیز کو روزانہ کریں گے تو اس سے ہماری صحت پہ بہت اچھا اثر پڑے گا